नमस्ते सारें गी ते तोहाड़ा कोशन बड़ा अच्छा लग्गा मी एह् जेह्ड़ा कोशन पुच्छेआ तुसें ते में पेंटिंग दी क्लास बर्कशाप बगैरा कीती ही ते सर जेह्ड़े हे बड़ी अच्छी तरह कन्नै ओह् सखांदे हे कि पेपर केह्ड़ा लैना पैंसल बगैरा केह्ड़ी यूज करनी कि'यां रक्खना कि'यां नेईं ते प्लस इक बारी असें उं'दी पेंटिंग बनाने दी कोशिश कीती सर हुंदी ते सर होरें गी बड़ा अच्छा लग्गा ते अस इक बारी पार्क च गे पिकनिक करने गी ते उस पार्क बिच्च बड़े सारे लोक आए दे हे ते बच्चे बी आए दे हे खेल्ला दे हे इक झरना हा सूरज डुब्बा दा हा ते बच्चे गेम खेल्ला दे हे झूह्ले उप्पर झूमा दे हे ते अस उं'दियां अलग अलग बच्चे अलग अलग पेंटिंग बनाने दी कोशिश कीती ही कि बच्चे किस तरह दे उत्थै खेल्ला दे हे ते उत्थै जेह्ड़ा गार्डन बगैरा हे फुल्ल पौधे हे उं'दी कोशिश कीती बनाने दी इक उत्थै बिल्डिंग ही बड़ी अच्छी उत्थै बी काफी सारे पेंटिंगां होई दियां हां ओह्दी तुआरनै दी कोशिश कीती ते अपना उत्थै इक स्टैचू बगैरा लग्गे दा हा ओह्दी कोशिश उस्सी कोशिश कीती फिर उत्थै अपनी पार्टी जिन्ना ग्रुप हा अस इ'यां पेंटिंग दे थ्रू गै ओह्दे उप्पर उस्सी बनाने दी बनाई ओह् ते दस्सेआ ओहदे बिच्च कि इ'यां ओह् एह् पेंटिंग ऐ एह् पिकनिक ग्रुप गेदा ऐ उत्थै ते ओह् एह् पिकनिक करा दे न पैंटर बच्चे सर ते काफी होर सूरज डुब्बा दा हा ओह्दे उप्पर बी पेंटिंग बनोआई ते कन्नै गै इक दरेआ हा दरेआ दे कन्नै सूरज कन्नै ओहदी ओह् बनाई पेंटिंग नमश्कार